हैलो हां जी केह् हाल ऐ अं'ऊ बी ठीक हां मुड़ा दिक्खेआ मुड़ा बड़ा शैल ऐ बड़े मतलब बड़ा शैल गुण शुण बी बड़े शैल टिबड़ा बी मलाया असें ओह् बी मिली गेआ ते गुण बी सारे मिली गे

हां हां में वैसे बी मलाए टिबड़े टिबड़े ते मिली गे अस बी एह् सोचा दी में बी सोचा दी ही तुसेंगी फोन करने आस्तै ते तुसेंगी करनी आं फोन ते पुच्छनी आं ओह् ते आक्खा दे ते अगर आक्खै दे रिंग सेरेमनी आस्तै ते करी ओड़ने आं फ्ही कड्ढने आं तरीक हां पंत गी पुच्छेआ ओह् अगले म्हीने आक्खा दा बीह् तरीक ते तुस सनाई ओड़ेओ उ'नेंगी बीह् तरीक आक्खा दे ओह् ते फ्ही सनाएओ मिगी केह् आखदे न ओह् उ'नेंगी ठीक ऐ नेईं हां हां हां उसी बी पुच्छेआ उसी बी ठीक गै लग्गेआ आक्खै दी ठीक ऐ ठीक ऐ जियां तुसेंगी ठीक लग्गै उ'यां गै हां ओह् ते ऐ चलो तुस सनाओ उ'नेंगी फ्ही मिगी दस्सेओ केह् आखदे न ओह् ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ